हांवें हांव म्हज्या लॅन्डलायन जोडणीचेर चड फावटी हळू इंटरनॅट वेग अणभवतां आणी हांवें थारयलां वेळार काम पुराय करपा विशीं थोडी काळजी घेता म्हाका दिसता की तुमच्या वाटेन कांय सेवा बादा वा तंज्ञानाचो प्रॉब्लम आसूं येता तुमी कृपेन तपासून शकता काय आमच्या वाठारांत म्हाज्या लँडलायन इंटरनॅट जोडणीचेर कसले सेवा बादा देखभाल काम वा नॅटवर्क अडचण चालू आसा ए बी सी कम्युनिकेशन्स कडेन म्हाज्या जोडणीची म्हायती आसा आनी म्हाज्या खात्याची म्हायती चार पांच स सात आठ णव शुन्य एक दोन ह्या समस्येचेर कसलो उपाय वा काम करपाची पद्दत आसा कायां आनी हे प्रॉब्लेम कित्याक मेरेन सुटले हाचो अदमास मेळपाचो वेळ जाणून घेवपाक म्हाका आवडटलें जर म्हाका म्हज्या वाटेन कांय खास करपा सारकें आसल्यार वा खंयचीय उपकरण परत चालू करपाची गरज आसल्यार कृपेन म्हाका सांगचें ही समस्या सोडोवपाक मदत केल्या बद्दल धन्यवाद